हॉस्पिटल जो है हमारे एरिया में हॉस्पिटल तो बहुत पूर्वो से है लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रचारित रूप से कभी भी चालू नहीं रहा पहले उपचारित थे इसके बाद हॉस्पिटल गिर गया हॉस्पिटल गिरने के बाद अभी तक बीसों साल से जो है हॉस्पिटल खंडर पड़ा हुआ है अभी भी टेंडर हुआ है लेकिन उसका जो है सो बनना चालू हुआ और आज साल दो साल से जो है साल भर से ऊपर से उसका कार्यक्रम जो है बंद परा हुआ है जो उसके लिए व्यवस्था का जो हॉस्पिटल का व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे इलाके में है हमारे इलाके से जो है सो दूर दूर बहुत पचास किलोमीटर चालीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के उपचार के लिए बहुत तो ऐसे मरीज हैं जो रास्ते में बेचारे गाड़ी सुविधा के लिए मर जाते हैं क्योंकि रोड का भी सुविधा जो है सो है नहीं सही से अब हमारे इधर रोड बनने बनने जा रहा है एन एच पाँच सौ सत्ताईस ये जो ओके हो जाएगा तो हमारे यहाँ थोड़ा आने जाने का सुविधा हो जाएगा हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हमारे एरिया में है क्योंकि अच्छे डॉक्टर जो होते हैं अच्छे डॉक्टर जो है हमारे इधर क्लिनिक भी नहीं अच्छा अच्छा है जो कुछ भी अगर बीमार पड़े तो आदमी नजदीक में इलाज करा दे इलाज कराने के लिए या तो आप दरभंगा जाइए या मधुबनी जाइए या मुजफ्फरपुर जाइए या सीतामढ़ी जाइए माने कोई भी टोन जाएँगे तभी आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा नहीं तो आपको रास्ते में ही जो है सो खत्म हो जाएगा इसके लिए रास्ता में मान लीजिए यह सही से इलाज नहीं हो पाता है बहुत मरीज जो है सो इसी में खत्म हो जाते हैं और भी सुविधा जो है जो और सुविधा हॉस्पिटल का यहाँ पर हमारे गाँव में नहीं है हॉस्पिटल का सुविधाओं के लिए जो है सो बहुत दिक्कत होती है हॉस्पिटल के बाद जो है सो माने बहुत ही डॉक्टर सब यहाँ पर नहीं रहते हैं जो कुछ कर पाएँगे कर पाएँगे रास्ते में है जो उपचारित समय से नहीं हो पता है उसका उनका इलाज हॉस्पिटल के लिए तो रास्ते में ही जो है सो उनका कुछ भी हो जाता है हो जाता है रहा और सब जो है वो व्यवस्था सही से केंद्रित नहीं है हॉस्पिटल का जो व्यवस्था वो सही से यहाँ पे डॉक्टर का नहीं हो पता है जो उपचार हो पाए और इलाज हो पाए